हिक दफ़े जॾहिं मां चेटीचंडु चेटीचंड जे प्रोग्राम में झूलेलाल मंदर में कलाकारनि खे ॿुधी रहियो हुअसि त मूंखे बि ॻाइण जो मन थियो ऐं मूंखे बि हुते मौक़ो ॾियनि त मां बि ॻाइण लाइ हा कई तंहिंखां पोइ मुंहिंजो उत्साह वधंदो वियो ऐं मां बि म्यूज़िक में अॻियां शिक्षा वठण लाइ गुरू कयो ऐं अठ राॻनि जो अभ्यास करे उनजो सर्टीफ़िकेट हासिलु कयो हाणे मां तमामु सुठे नमूने ॻाइण जी कोशिश कयां थो ऐं ॻायां थो काफ़ियूं क़लाम गीत गज़ल ॻाहियां थो ऐं इहा मुंहिंजी कोशिश रहंदी